दिक्खो माराज हून अस घरै बाह्र लगे रौह्ना पैह्लें रुट्टी बनाइयै दे ईओड़दे हे ते हून आपूं गै बनाना पौंदी मतलब पढ़ने ई आई गे दे बाह्र अस अपने घरै दा उट्ठियै ते हून असें ई पता गै रुट्टी कि'यां बनानी भाई भांडे शांडे धोइयै शैल साफ शफाई रक्खनी मतलब हत्थ शत्थ धोइयै शैल सब्जी बगैरा धोइयै बनानी शैल मतलब गैस स्लैंडर होंदा जेह्ड़ा उसी ओह् करियै शैल मतलब बंद करियै रक्खना रुट्टी बनाइयै चीजां मतलब ध्यान रक्खना चौल शौल जली निं जान पर अगर गैस स्लैंडर नेईं तां अग्ग शग्ग बालनी मतलब पूरा सिस्टम पूरा पता ऐ